हाँ हलो सर ठीक है सर हाँ जी सर बोलिए जी सर जी सर हमारे स्कूल का जो है सर अस्टडी बहुत ही अच्छा चल रहा है और सिंगिंग जो है सर बहुत ही बेस्ट चल रहा है सब बच्चे को एक तरह से सिंगिंग और अस्टडी जो है बहुत ही अच्छी तरह से मेजर्मेन्ट कर रहें हैं सर हमलोग जो हैं सो बाहर बाहर से टीचर मंगवा कर और मतलब जहाँ से हो वहाँ से हम बच्चे को मतलब व्यवस्था कर करने में लगे हैं सर पूरा हो रहा है जी सर जी जी सर जी सर ऑल सब्जेक्ट है सर सब सब जितना भी कॉलेज है सर सब चाहता है कि मतलब विद्यार्थी जो है ग्रोथ करे इसलिए सर हम सर हम चाहते हैं कि जितना भी विद्यार्थी है वो जितना भी ग्रोथ करेगा उतना मेरा कॉलेज का नाम होगा सर और अ जिसका पेरेंट्स देखता है अपना बच्चा को कि मतलब बच्चा मेरा क्या कर रहा है इसलिए सर हम चाह इसलिए सर हम चाहते इसलिए सर हम चाहते हैं कि ब अच्छे से अच्छे मतलब एकदम डांसिंग होता है सिंगिंग होता है पढ़ाई होता है ऑल सब्जेक्ट सब कुछ होता है सर

नहीं नहीं सर पूरा एकदम जो है ना सर क्रिकेट फूटबॉल किटकैट सर बैडमिंटन सब उपलब्ध है सर सब ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई से लेकर और जितना भी खेलकूद होता है सब पूरा उपलब्ध है हमलोग चाहते हैं की जितना जितना बच्चा कोशिश करे उतना मेरा कोशिश रहता है उतना आगे बढ़े बच्चा वही मेरा सबका पूरा मतलब रहता है बच्चा सब कर भी रहा है हम मेहनत तो अपना कर रहे हैं सर और सब मतलब बहुत ही अच्छा है जी सर जी सर जी सर जी सर

जी सर जी

जी सर जी सर ठीक है सर ठीक है ठीक है